دوڑنا ایک سادہ مگر مؤثر جسمانی مشق ہے جو نہ صرف جسمانی بلکہ ذہنی صحت کے لیے بھی بے حد مفید ہے مگر جب روایتی دوڑ کے ساتھ کچھ متبادل طریقے شامل کیے جائیں جیسے ٹریل رننگ یا اسپرنٹ وقفے تو یہ ورزش مزید مؤثر دلچسپ اور جامع ہو جاتی ہے ٹریل رننگ روایتی سڑکوں یا ٹریک پر دوڑنے سے کہیں زیادہ دلچسپ اور چیلنجنگ ہوتی ہے قدرتی راستے پتھریلے یا مٹیالی راستے اتار چڑھاؤ یہ سب نہ صرف آپ کی ٹانگوں کی مضبوطی بلکہ توازن اور فوکس کو بھی بڑھاتے ہیں فائدہ اس سے ذہنی تازگی پیروں کے چھوٹے آلات کی مضبوطی اور جوڑوں پر کم دباؤ محسوس ہوتا ہے